हँ हेलो बाजू प्रणाम सर प्रणाम सर कहू आरो सभ सीतामढ़ी जिलामे तऽ नहि अबैत छै पुलिस सभ बहुत बड़ा गुण्डागर्दी होइत छै आ बहुत बदमाशी सभ करैत छै आ किछु नहि अथि करैत छै पूलिस सभ ऐबे नहि करैत छै कोनो अथि नहि करैत छै फैसला हाँ तऽ ओएह कऽ लेल कहैत छी कि जे सीतामढ़ी जिलामे नहि अबैत छै बहुत बदमाश सभ हइ गुण्डागर्दी करैत छै तऽ पुलिस अच्छा हाँ बहुत लड़का सभ बहुत गुण्डागर्दी करैत छै आ पुलिस ऐबे नहि करैत छै जे किछु मानो फैसला होतिऐ अच्छा हाँ भेजबै जल्दी तब ने हँ आउ वहाँ पर बहुत गुण्डागर्दी होइत छै ने हँ हँ हँ ठीक हइ हँ

हँ हँ से तऽ छैहे तऽ जल्दी भेजबै ने इतना गुण्डागर्दी जे केओ नहि अबैत छै प पुलिस सभ

हँ तऽ ठीक हइ भेजबै पुलिसोके ठीक हइ हँ हँ भेज देबै तऽ खोजतै गुण्डागर्दीवाला सभकेँ आरो नहि कोनो दिक्कत हइ आ इएह सभ थाना फानामे जे सभ होइत छै बदमाशी सभसँ सभ होइत रहैत छै हँ जब होतै तऽ भेजबै तब ने होतै ठीक हइ हँ बदमाशी करैत छै थाना से लेके अथि तक ले बस स्टैण्ड ले सभतरमे गुण्डागर्दी करैत छै लड़का सभ हँ तऽ भेजिऔ जे ओहो अपन बदमाशी सभ शान्त हो जाउक लोक ठीक हइ हँ आओर सभ ठीके हइ ठीक हइ रखू